हैल्लो हैल्लो हां जी हां जी हां जी बोलो बोलो ते पापा जी में ते में करी आया हा नलके केह् चक्कर केह् होआ खराब होई एह्दे केह् ओह्

चलो कोई निं म्हाराज में आना लाना चक्कर में आना ते ठीक करी जन्ना थोआड़ा ऐ केह् होए दा कोई शावर खराब होए दा जां नलके खराब होए दे ते ठीक ऐ कोई गल्ल निं आपूं आना ते में करी कोई गल्ल निं में आना आना करी जन्ना ठीक मैं ठीक ऐ करी जन्ना